कुर्ती जो लिए थे कुर्ती हमें बहुत अच्छा लगा धोने के बाद उसका कलर नहीं गया उसमें जो डिजाइन बना था बटन वटन लगा था वो बहुत अच्छा था उसमें का और कुर्ती देखना चाहेंगे हम देख कर लेना चाहेंगे ताकि जैसी कुर्ती हम लिए हैं वैसी हमें फिर मिल सके कुर्ती का मतलब कलर नहीं गया उसका धागा उगा बगल से खुला भी नहीं कहीं से सिलाई उलाई उसका कुर्ती बहुत अच्छा था हम कुर्ती लिए हैं जब से कुर्ती हम बहुत अच्छा लगा कुर्ती का चढ़ने के बाद उनको धुलने के बाद उसका कलर बिल्कुल नहीं गया कुर्ती ना सिकुड़ा ना सिकुड़नपन में आया ना कुछ कुर्ती हमें बहुत अच्छा लगा कुर्ती हम पहन के बहुत अच्छा लगा हमें कुर्ती का जो डिजाइन था उसका कढ़ाई उढ़ाई बटन वटन उसका जो लगा था डिजाइन उजाइन सब बहुत हमें अच्छा लगा कुर्ती हमें देख के बहुत पहनने पर भी और देख कर भी हमें बहुत अच्छा लगा कुर्ती का अगल बगल का सिलाई उसका गला का जो डिजाइन बना था उसका गला का डिजाइन हमें देख के बहुत अच्छा लगा कुर्ती का जो आगे का डिजाइन बना था बटन उटन लगा के उसमें मोती उती थोड़ा लगा था वो भी हम देखे तो कुर्ती हमें देख कर बहुत अच्छा लगा वैसी कुर्ती हम फिर देखेंगे कहीं तो फिर लेंगे कुर्ती हमें बहुत अच्छा लगा कुर्ती हम पहन के बहुत अच्छे महसूस किए कि कुर्ती हम पहने हैं कुर्ती मतलब हमारे हिसाब से सही था पहले के बात मतलब हम को फिट हुई कुर्ती को ना हमें कुछ करना पड़ा ऐसे कुर्ती लेते हैं तो सब ख़राब हो जाती है लेकिन जो हम कुर्ती लिए हैं ये ना ख़राब हुई ना सिकुड़नपन में गई ना कहीं से फटा कुर्ती बहुत अच्छा लगा हमें कुर्ती पहन के हम बहुत अच्छा महसूस किए कि कुर्ती हम लिए हैं तो हमें कुर्ती बहुत अच्छा लगा उसका धागा उगा बहुत लोग पहनते हैं तो फट जाता है अगल बगल से खुल जाता है लेकिन इसका कहीं से भी खुला नहीं कुर्ती बहुत अच्छा था कुर्ती हम पहने तो हमें लगा कि हम मतलब फिटिंग पहने हैं कुर्ती ना ढीला था ना कहीं से कुछ था कुर्ती बहुत सही था हमारे लिए